मैंने अभी एल जी कंपनी का टी वी लिया है पर वो टी वी अच्छा नहीं है उसकी न तो आवाज़ अच्छी आती है और कलर भी अच्छे नहीं आ रहे हैं पूरा ब्लेक ब्लेक दिखता है ब्लेक वाइट टी वी जैसा औ उसमें चेनल भी बहुत कम है और उसमें मैंने बच्चों के लिए लिया था तो बच्चों के चेनल कार्टून चेनल बिल्कुल नहीं हैं ओर भक्ति चेनल भी नहीं हैं और ओ समाचार वाले भी नी आ रहे हैं आजतक टी वी का तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो मेरेको ये टी वी वापस करना है इसका पैमेंट क्या वापस आप देंगे मैं नहीं रखना चाहती हूँ इसको क्योंकि मेरे घर इसमें ना बिल्कुल ऐसा बदबू भी आ रही हो सकता है इसमें धुआँ उठ रहा है कभी हो सकता है आग नी लग जाए मेरेको ये डर बना मैं चाहती हूँ कि ये मेरेको बिल्कुल नी चाहिए और मैं क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे भी हैं और इसमें कुछ भी मिश्टेक हो सकती है तो मेरेको ये टी वी बिल्कुल नहीं रखना है